میری پسندیدہ بائکیں اسپوٹس بائک ہیں جیسے کہ آپ کی آر ون فائیو ہو گئی کے ٹی ایم ہو گئی آپ کی ننجا زیڈ ایکس آر ہو گئی اور بھی کئی طرح کی اسپوٹس بائکیں آتی ہیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں مارکیٹ میں اب ان میں سے جو میری سب سے پسندیدہ بائک ہے وہ ہے آر ون فائیو اور بلٹ بلٹ میں بھی آپ کا بلٹ تھنڈر تھنڈر بولٹ یا پھر بلٹ میں آپ کا میٹیور یہ کچھ بائکیں ہیں دو تین بائکیں جو میری سب سے پسندیدہ بائکیں ہیں کیوںکہ ان میں ایک تو ان کا جو لک ہے وہ کافی شاندار ہے کافی یونیک ہے کافی اچھا ہے دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک تو ان ان کا مائلیج بھی کافی اچھا ہوتا ہے اور ان کا جو ان کا جو وہ ان کی سروسنگ بھی کافی اچھی ہوتی ہے ان کا کسٹمر سپوٹ بھی کافی اچھا ہوتا ہے ان کا مائلیج تو خیر اچھا ہوتا ہی ہے اور ان میں ان میں کافی الگ ہی لک دیکھنے کو ملتا ہے کافی شاندار لک دیکھنے کو ملتا ہے اور ابھی میرے پاس فی الحال اسپلنڈر ہے ہونڈا اسپلنڈر جوکہ میں آنے جانے میں استعمال کرتا ہوں وہ بھی کافی اچھی بائیک ہے فی الحال پر انشاء اللہ میری جو ڈریم بائیک ہے وہ ہے آر ون فائیو اور انشاء اللہ آگے چل کر میں اسے بہت جلد خریدوں گا اور یہ میری پسندیدہ بائیک اس لیے ہے کیوںکہ اس میں تو کافی اچھا لک آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کافی اچھا مائلج دیکھنے کو ملتا ہے اور کسٹمر سپوٹ بھی آپ کا کافی اچھا ہے اس میں سروسنگ بھی آپ کی کافی اچھی ہے اور اس کا جو پرائز ہے بہت ہی کم پرائس پہ آپ کو بہت اچھے اچھے فیچرس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور لمبے سمئے کے لمبے سفر کے لیے بھی آپ کے لیے یہ بائیک کافی اچھی کافی آرام دائک بائک ہے اس کی سیٹ بھی کافی اچھی ہوتی ہے آپ آرام سے اس پہ بیٹھ کے چلا سکتے ہیں کوئی بھی دقت اس میں دیکھنے کو نہیں ملتی